کائنات کی تشکیل ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کائنات کیسے اور کب وجود میں آئی بگ بینگ کے نظریے کے مطابق اس کی ابتدا کیسے ہوئی ستاروں کی زندگی ستارے کیسے بنتے ہیں ان کی زندگی کے مختلف مراحل کیا ہیں اور ان کا انجام کیسے ہوتا ہے جیسے یا بلیک ہول کی تشکیل سیاروں کی تشکیل سیارے کیسے بنتے ہیں ان کی مختلف خصوصیات کیا ہیں اور ہماری زمین جیسے سیارے کہاں مل سکتے ہیں کائناتی قوانین طبعیات کی بنیادی قوانین جیسے کہ کشش ثقل روشنی کی رفتار اور توانائی اور توانائی کے اصول زندگی کے امکانات دوسرے سیاروں یا کہکشاؤں میں سے زندگی کے امکان کی تلاش اور اگر وہاں زندگی موجود ہے تو وہ کیسی ہو سکتی ہے کائنات واقعی مختلف کائنات جیسے کہکشاؤں کا تصادم گاما رہے پروٹونس اور نیوٹرانس ستاروں کا آپس میں ملنا یہ تمام معلومات نہ صرف ہماری سائنس معلومات ہے میں اضافہ کرتی ہے بلکہ ہمیں اپنے وجود اور کائنات میں اپنی جگہ کو بھی سمجھنے میں مدد دیتی ہے